हाँ हेलो हाँ बोल रहे है कि आम आम गिरा है के गोदाम पर कौन कौन आम गिरवाये हैं अच्छा

ज़्यादा नहीं लेंगे दो तीन आइटम मिला कर वही ज़्यादा तो लेंगे फिर नहीं तो ठंडा भी सारा अभी पूरा गर्मी गरमका ले लेंगे पचास पचास किलो

हाँ अच्छा तो अभी सस्ती नहीं है न हेलो बोल रहे हैं कि रेगेट भाव क्या चला रहे है आम का

कलकतिया मा निकाल लें कलकतिया माल मालदह मंगवाए हैं अच्छा

अच्छा

ठीक है तो ठीक है तो आ जाएँगे आ रहे हैं एक दो घंटा बाद

ठीक ठीक

ठीक ठीक ठीक ठीक